खेती में प्रयोग किए जाने वाले बहुत सारे नवीन पद्धतियाँ हैं अगर से देखा जाए तो हम खेती में जो आज कल नए नए तरीके की फार्मिंग कर रहे हैं जैसे के हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं एवं खेतों में सब्ज़ियों को सही तरीके से उगाया जा रहा है ऐसे कई सारे पद्धतियाँ हैं एवं हमारे इन सारे पद्धतियों का जानकारी स्त्रोत किसान जन कल्याण संचार है जिसमें हमें किसानों की अलग अलग तरीकों से कैसे खेती करनी चाहिए इसके बारे में सिखाया एवं बताया जाता है हम डी डी किसान की बात करें जो की एक किसान में हैं और यह एक टी वी चैनल है जो की किसानों को किस प्रकार से खेती करनी चाहिए उसमें यह सिखाया जाता है अलग अलग तरह की खेती करना अलग अलग मौसमों में फसलें कैसे उगाते हैं यह सारी चीजें उसमें सिखाई जाती हैं एवं हमारे खेती करने की कुछ मुख्य स्त्रोत हम मोबाइल नेटवर्क और तक्नीक को भी देंगे जिससे भी हम लोग काफ़ी कुछ नई चीज़ एवं नई पद्धतियाँ को सीख रहे हैं